मूंखे ॿाहिरि वञणो आहे इनकरे भाड़े ते कार लिखाइणी आहे तव्हांखे त तव्हां मुंहिंजे एड्रेस तेआदर्श नगर झूलेलाल चौक गली नम्बर पंज ते अचो त मूंखे वेरावल जे लाइ कार बुक कराइणी आहे उते सोमनाथ मंदरु ते वञणो आहे